लड़का आबै हइ गाड़ी पर तऽ साथ ही परिक्षण होइ छै परिक्षणके बाद से जाइ है स्टेज पर स्टेज जाइ है तऽ चारिगो लड़की जाइ हइ कऽ जयमाला होइ छै तब लड़काके लए कऽ आबै हइ मरबा पर तऽ ई बैठा कऽ बैठै हइ लड़का तऽ पंडिजी जी वेद पढ़बै हइ कऽ शादी करै लए चलै हइ तऽ फेर लड़काके लए कऽ घुमबै हइ घुमा कऽ फेर लाबा छिड़ीयाबै हइ लड़का लड़कीके लाबा छिड़ीया कऽ फेर सिन्दूरदान होइ छै सिन्दूर परै हइ सिंदूर फेर लऽ जाइ हइ घरमे घरमे लऽ जाइ हइ तऽ घरबाेरी होइ छै लड़का लड़कीके

तब बिदा होइ छै भिनसर होके